गीत सुनयमे हमरा बड़ नीक लागइए हमरा सबसँ सुन्दर गीत लागइए गणेश जीके लेकिन बहुत तरहके गीत होइ छै जेना भेल मैथिली फिल्मी हिन्दी इंग्लिश जे भी गाना गाबय छी बहुत नीक होइ छै आओर सब भगवानके गीत हमरो आबइए लेकिन हमरा गणेश जीके गीत बहुत नीक लागइए हम ओ गाबियो लै छी आओर ककरो सुनाइयो सकय छी अहाँ कहबय तऽ सुनाइयो देब लेकिन अहाँ एखन गणेश जीके गीत गाबय छी आओर सुनियौ देखियौ हम एकय लाइन कहब हम तऽ पहिले गणेशके मनेबे करबय ना हम तऽ सिन्दूरके टीका लगेबे करबय ना आओर हमरा सङ्गीतमे सबसँ सुन्दर गाइका लागइए शारदा सिन्हा जकर गीत बहुत प्रचलित छै आोर ओ ओ उपनयन मुरन जनेउ ई सबमे गाबल जाइ छै बहुत प्रचलित छै हमसब ओकर गानाके बहुत सुन्दरसँ सुनबो करय छी हमरा गाँवमे छै राजकुमार महतो नन्दन सिंह कुन्दन सिंह